हाँ सबसे पहली बात तो ये है यात्रा करते समय समय की काम समी समय की कमी कमी का सामना करते समय आप दौड़ने की दिनचर्या को कैसे अनुकूलित करते हैं हम जो है सबसे पहले हमको सवेरे जागना चाहिए सवेरे जग करके अपने नियमित रूप से फ्रेश हो करके फ्रेश होने के बाद जो है हाँ उसके बाद अपने दौड़ने की जो प्रक्रिया है उसको उसको सब कुछ ठीक कर कर लेना चाहिए निवृत्त उससे उस चीज़ से निवृत्त होने के बाद जो है अपना समय की समय जितना भी है जैसे मान के चलिए कि मेरा कहीं हमको जाना है तो जाना है ये सब तो एक टाइमिंग होता है कि वहाँ पे इस टाइम में वो चीज़ वो सब वो ट्रेन आ जाएगा वो बस आ जाएगा तो उस टाइम को हमें मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए कि सबसे पहले सवेरे उठिए फ्रेश होइए फ्रेश हो करके अपना दिनचर्या जो है वो कर लीजिए अपना रुटीन व्यायाम कर लीजिए सब कुछ कर लीजिए दौड़ लीजिए धूप लीजिए अब व्य व्यायाम कर लीजिए सब कुछ करने के बाद आप आप समय को देखिए कि हाँ कितना टाइम हो रहा उसके अनुकूल आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए ब्रेकफास्ट करने के बाद समय होता है तो उसके बाद आप देखकर उसके अनुकूल से आप जो है तो अपने अपने

अपने इस इस संसार में समय का सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है ना मेरा करेगा ना किसी का करेगा समय किसी का इंतजार आज तक नहीं किया है ना करेगा और समय के साथ साथ जो है सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि आपका आपको कहीं जाना है कहीं हमें दस बजे जाना है वहाँ पे हमें कम से कम इतना तो पहले है कि दस मिनट या आधा घंटा बिफोर हमको पहुंचना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे हो सकता है कि अर्जेंट कोई काम हो वहाँ पे ऑफिस में या कहीं भी हमको जाना है तो अब जाएंगे लेट से तो वहाँ पहुँच पहुँच नहीं पाएंगे तो वहाँ पे मेरा काम नहीं हो पायेगा तो ये सब चीज़ को देखते हुए हमें जो है समय के समय को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए किसी भी इंसान को यात्रा करते समय सबसे बड़ी बात होती है कि बस है जैसे बस है ट्रेन है चाहे कुछ भी है जा रहे हैं तो अब ऐसा नहीं कि गए तो अब जाने में ही लग गया पाँच घंटा सब सब काम जो है इधर समय व्यतीत हो गया काम भी कुछ नहीं हो पाया तो वो सब चीज़ पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने समय से पहले कहीं भी पे जाने से पहले निकलिए और निकलने के बाद जो है अपना

जो काम है उसको कीजिए तो यही सब चीज़ का समय का सबसे बड़ा महत्व दिया गया और दिनचर्या की बात है तो दिनचर्या जिस तरह से सब दिन करते आए वैसा नहीं कि आज किए तो कल नहीं तो सब दिन एक ही तरह का दिनचर्या इंसान को रखना चहिए अपने नज़र में और क्या और इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं